جہاں تک بات رہی پرنٹ میڈیا جیسے اخبارات میگزین اور نیوز چینل یہ دونوں میں وہ سب سے بہتر ہے اچھا ہے کہ جو صحیح نیوز صحیح خبریں شائع کرتی ہوں کیونکہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں دونوں میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں کچھ لوگ بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ نیوز اور وہ پرنٹ میڈیا میں جو کام کرتے ہیں جو سچی خبریں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں سچی باتوں کو بتاتے ہیں اس پہ عام طور سے لوگوں کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ چرچہ میں رہتے ہیں لیکن جو اس کا الٹا کام کرتے ہیں لوگوں پہ اس کو بھروسہ کم رہتا ہے اس لیے جو بہتر کام کرتا ہے چاہے جو بھی میڈیا ہوں جو بھی چینلز ہوں جو بہتر عوام الناس کے لیے پبلک کے لیے بہتر سے بہتر کام کرتے ہیں اس پہ ہم سب کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور وہی ہمارے نزدیک سب سے بہتر ہے